पानी हम लोग सब पीते हैं कल छापा कल का पानी आता है और किसी लोग को मोटर उटर है हम तो जापाकल का पानी पीते हैं गंगा जी अभी बहुत सूख गया बहुत दूरी में है वर्षा उर्षा जो पड़ता है तो उससे पोखर उखर भर भी जाता है तो उससे पानी जमा कर के रखते हैं उसके बाद कुआँ तो है बहुत दूर में है नजदीक में नहीं है बाद पानी उनी का चापाकल से पानी हम भी पीते हैं लाते हैं मोटर नहीं है तो मोटर का पानी बहुत लोग का मोटर भी है कर रखते हैं तो वो लोग ओ सब पीते हैं हम चापाकल से पानी पीते हैं कुआँ नहीं है कुआँ बहुत दूर में है उसके बाद कुआँ से तो पानी नहीं ला पाते हैं नया में मेरा माइके जो है सो माइके में अपना चापाकल है ऊ चापाकल का पानी है वर्षा उर्षा पड़ता है तो नदी पोखर तालाब जितना गड्ढा जगह रहता है ओ सब हर जाता है ओ सब भर जाता है तो अपना गंगा जी पर गंगा जी का पानी उसमें भर जाता है तो अपना स्नान उसलान करता है चापाकल का पानी पिता है कुआँ तो है नहीं कुआँ है तो बहुत दूर में है नजदीक में कुआँ नहीं है तो कुआँ का पानी कहाँ से मिलेगा अपना चापाकल क्या पानी पीते हैं और पिलाते हैं पीते हैं और कुआँ का पानी नहीं है मोटर भी है सबको तो जो जिसका जो चीज भी है जिसका चापाकल है जिसका पोखर है जिसका मोटर है सो अपना अपना से यूज़ करता है जिसका चापाकल है चापाकल से यूज़ करता है जिसका मोटर है तो मोटर सा यूज़ करता है जिसको वो अपना उससे यूज़ करता है उसके बाद माइके में भी यही है जो जिसका जे चीज है उससे अपना यूज़ करता है खा पीता है और पिलाता है सब लोगों जो आता है उसको पिलाते है पीते हैं पानी का यूज़ करने में यही चापाकल का पानी यूज़ करते हैं दूर में है कभी कभी पहले जमाना में था कुआँ थो कुआँ से पानी पीते थे घर पर भी लाकर स्नान उसलान खाना ऊना सब बनाते थे वे कुआँ के पानी से अब तो कुआँ नहीं है अब चापाकल है चापाकल से पानी पीते हैं सारा जितना काम होता है घर का वो सब करते है चापाकल से जिसका मोटर है वो अपना मोटर से करते हैं जिसका न नजदीक में तालाब है वो उससे करते हैं जिसका चापाकल है वो चापाकल से करते हैं और क्या यही अब तो कुआँ नहीं है आब तो चापाकल है कुआँ तो है लेकिन बहुत दूर में है बहुत दूर में है चापाकल ना ये कुआँ चापाकल अपना घर ही पर है अपना घर में ही है चापाकल वही से यूज़ करते हैं पानी पीते हैं ओ खाना पीना भी बनाते हैं ना स्नान कपड़ा लता व जितना काम होता है सब चापाकल से करते हैं वहाँ पर न कुआँ पर नहीं जाते कुआँ है बहुत दूर में तो ना जा पाते हैं तो कहाँ से लाएंगे जिसको मोटर है अपना घर में ऊ मोटर से यूज़ करता है जिसका नजदीक तालाब है जिसका नजदीक कुआँ है वो कुआँ से यूज़ करते हैं जिसका नजदीक तालाब है वो तालाब से करते हैं फिर जिसका चापाकल है वो अपना चापाकल से यूज़ करते है गड्ढा उड्ढा जहाँ रहता है गंगा जी जब बढ़ता तो पूरा तालाब भर जाता है